हँ सर मिडिआ से कनेक्टेड है हँ मिडिआ से कनेक्टेड है ठीक छै सर नमस्कार सर सर समाजके बीचमे देखै छियै जे आइकाल्हि विभिन्न जगह बरसातके मौसमे पानि लागि रहल छै हँ ओ सोख्ताके निर्माणके कार्य करै चाहै छियै तैँ एहिके लिए सरकारके दिशसँ कोनो तरहके विशेष सुविधाके व्यवस्था छै जी नहि हमरा नहि भेटल यवसर एखन तक जी जी जी ठीक छै सर ठीक छै सर सर आईकाल्हि देखै छियै कि हँ इसकुलमे जे छै प्राथमिक विद्यालयमे बच्चा सब बाहर खेलैत रहै छै ओकरा विशेष रुपसंँ ध्यान नहि देल जाइ छै आ देखिऔ सर ओ इसकुल छै सड़कके कातमे आ सड़क पर गाड़ी आबैत जाइत रहै छै ओहिके लिए एहितरहक असुविधा जे छै बच्चा सभकेँ साथमे दुर्घटना घटि सकैया एहिके लिए की कयल जा सकैया सर जी जी ई सर घटना प्राथमिक विद्यालय के छै सर जी जी ठीक छै सर अहाँसँ हम भेट करब सर

ठीक छै सर अहाँसँ भेट करब ओहिके बाद विशेष एखन तऽ वएह जे कहलहुँ पानी निवारण जे पानिके दुआरे जाम ताम भए रहल छै से जाहिसँ कि आबै जायमे असुविधा छै अहाँकेँ बस जानकारी देलहुँ यऽ आ ओहिके बाद जखन जे आवास योजनाके बारेमे जानकारी लैके छै चुंँकि आदमी सबके पासमे घर नहि छै सर आ घरके आभावमे बहुत समस्या भए रहल छै तऽ ओकरा ठीक छै सर जरुर अहाँसँ भेट करब नमस्कार सर